हाँ सर हाँ मुझे मानव के लिए छुट्टी चाहिए मानव टेंथ में है यह बी सेक्शन में है बी सेक्शन में है इंग्लिश मीडियम में है यह एक्चुअल में हम हैदराबाद जा रहे हैं तो तिरुपति बालाजी और हैदराबाद साइट सीन उधर रामोजी जो फिल्म सिटी वग़ेरह घूमने का पारिवारिक प्रोग्राम है तो एक्चुअल्ली छुट्टी ग्रांड कर दें आप तो अच्छी बात है

बिल्कुल अच्छा मैं यह पूछ रहा था कि कुछ प्रैक्टिकल वग़ेरह तो बीच में नहीं आएँगे इन तारीख़ों में हम इक्कीस से रिज़र्वेशन है जाने का इक्कीस का और होली के बाद आएँगे हाँ

अच्छा ना ना प्रैक्टिकल पर अभी डेट तो नहीं आई है ना हाँ जदि यदि डेट आएँ तो आप इन्फॉर्म कर देंगे हाँ यही रहेगा

हाँ ठीक है तो मैं कल मैं एक एप्लकेशन आपको भे भिजवा देता हूँ तो हम इस शहर में आ जाएँगे ना मानव को भी साथ में ले आऊँगा जी थैंक यू